हेलौ ओइ भाई ओइ आंनियाथ' हाबानि माबा दं नालाय एसे नै डेकरेसन खालामनाय मानाय नोंथाङाथ' टेन्टहाउस बायदिसिना माबायोना फानोना बे बिबार बायदिसिना दा ओंखायनो नांगौ जानानै फैदों माखासे आंनि बे गेटनि आरो माखासे बिदिनो सिङावनि हलनि डाइनिं हलनि आरो बेफोरबायदि स्टेजनि हा मा मा सिस्टेमनि दङ नोंनालाय ओमफ्राय बिसिबां बिसिबां दामसिम थिनस' सारिस' पास्स' हाजार नामा जायखिजाया दे एसे जेनेबा गेटफ्राव बानायनाया बिसिबां बिसिबां लागोन जेनेबा खरसाया गेटफ्राव साजायनाया गेटआवना नो एक हाजारसिम थांगोन जायखिजाया पास्स'फोर जायाना पास्स'फोर लादो भाई ए जायखिजाया दे बिदिबालाय बै पास्स' आटस'सिम जाहैगोनने आरो बे स्तेज माबाफोरनालाय बे डाइनिं हलफ्रा बे साजायनाया बे थुम्बुफ्रा गोजौना माबा डिजाइननि बिबारफोर दङ जेनेबा बे स्क्रिनफ्राखौ होनदां स्क्रिना मा मा कुवालिटि दङ जेनेबा दामा माबादिसिम दाम लागोन जेनेबा बे स्तेज बे स्टेजनाथ' आलादा नांगौ नालाय डाइनिंनाथ' स्टेजना बे हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायग्रायाथ' एसे मोजां नांगौ ना डेकारेसनफ्रा फुलफ्रा दा बेफोरो माबादि बिसिबां लायो बेखौसो खिथागोरदो नोंथाङा बिसिबां बिसिबां दामसिम थांगोन बिसिबांसो थांगोन स्टेजावदा बिसिबांसिम थांगोन बे स्टेजआव बानायनाय जेनेबा बे हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायग्राना सियारजों जाबजों बे बिबारफोरजों औ खर'सा पास हाजारसिम ना पास हाजारसिम माने एसे खम खालामदो साराय टिन हाजार सारि हाजारसो लादो ओरै गेटनि ओरै टिन हाजार बेफोरबायदि लाबानो जाबाय आरो दे आराय हाजारसिम दे बिदिबालाय बि आटस' बे सारिहाजार टटेल पास हाजार नोंनि हिसाबाव गासैजों बिसिबां होन्दोंमोन पास हाजार प्लास आरो सय हाजार थांगौमोन आरो ना बिदि सिमपोलावहाय दे जायखिजाया बिदिनो बेयो आटस' लादो बैयो टिन हाजार बैयो सारिहाजार होनदों ना नोङो सारिहाजार आटस' जाहैबाय दे औ बिदिनो खम जाथोंसै दे जाबाय बिदिब्ला दे